میری پسندیدہ کھانوں میں سے کچھ اِس طرح ہیں میری ڈیشیں چمن کی بریانی جو کہ بیس کی ہوتی ہے باڑا ہند راؤ میں اِن کی دُکان ہے مجھے بہت پسند ہے میرے ہی علاقے میں ہے میں میرے گھر کے بالکل نیرسٹ ہے جب بھی میرا دِل کرتا میں اُس کی بریانی منگاتی ہوں اور کھاتی ہوں کافی دور دور سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں اُس کو اور وہ بہت فیمس ہے دُکان کافی پرانی دُکان ہے اور سبھی شوق سے کھاتے ہیں اور میری فیوریٹ لسٹ میں آتی ہے اِس کی بریانی بیف کی اور قریشی کے کباب جو کہ جامع مسجد پر ہے قریشی کی دُکان اُس کے کباب بہت لذیذ ہوتے ہیں جوسی ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں جب بھی میرا من کرتا ہے کباب کھانے کا تو میں وہیں جاتی ہوں جامع مسجد پہ کباب کھانے کے لیے اور اسلم کا بٹر چکن جو کہ بہت فیمس ہے کافی پرانی دُکان ہے اسلم کی چتلی قبر پہ ہے اور اُس کے پاس بہت مزے کا بٹر چکن ملتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کھانے میں تو میرا جب بھی دِل کرتا ہے میں اُس کو جب جب بھی میں جامع مسجد جاتی ہوں تو اِس کو میں ٹرائی ضرور کرتی ہوں مجھے بہت مزے کا لگتا ہے بٹر چکن اور کرول باغ کی پنجاب سوئٹ کارنر میں پنیر ٹکا شاہی تھالی میٹ جب بھی میرا ویجیٹیرین کھانے کا من ہوتا ہے تو میں کرول باغ جاتی ہوں پنجاب سوئٹ کارنر میں وہاں پر شاہی تھالی پنیر ٹکا وغیرہ چھولے بھٹورے بہت مزے کے ملتے ہیں اسپائسیز اور انڈین فوڈس بہت اچھے ہوتے ہیں انڈیا انڈین فوڈس ہوتا ہے انڈین کھانا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے انڈیا میں اسپائسیز ہوتے ہیں بہت مزے کا ہوتا ہے ذائقہ بہت اچھا ہے انڈین فوڈس کا تو میں تو مجھے بہت لذیذ لگتے ہیں میں تو بہت مزے سے کھاتی ہوں اور آسارام کے پراٹھے جو کہ چاندنی چوک میں ہے بہت مزے کے ہوتے ہیں آسارام کے پراٹھے وہ وہ ہری مرچ کے ساتھ پیاز کے ساتھ سرو کرتے ہیں مزے کے ہوتے ہیں لذیذ مکھن بھی دیتے ہیں پراٹھے کے ساتھ اور کملا نگر کے ویج مموز بہت مزے کے ہوتے ہیں وہ بھی میں بس اک جب میرا دِل کرتا ہے اسٹریٹ فوڈ کھانے کا تو میں کملا نگر کے مموز کھانے جاتی ہوں جو کہ ویج رہتے ہیں اور بہت ہی اِس مزے کے ہوتے ہیں وہ اور لاجپت نگر کا ممبئی کا فیمس وڑا پاؤ ملتا ہے جو جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں لاجپت نگر شاپنگ کرنے تب جب بھی جاتی ہوں تو میں کھا کر آتی ہوں وہاں کے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے وڑا پاؤ وغیرہ اور وہاں پہ ڈولما آنٹی کی موموز بھی ملتے ہیں وہ بھی کافی اچھے رہتے ہیں اور کرول باغ کے روشندی کُلفی بہت پسند ہے مجھے رام لڈّو دہی بھلے پانی پوری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور انمول چکن فرائی باڑا ہند راؤ کا بہت اچھا ہوتا ہے اسپائسیز بہت اچھا ڈال کر دیتے ہیں اور کرسپی دیتے ہیں بالکل اتنے مزے کا ہوتا ہے چکن فرائی بھی اور اُسی کے ساتھ مجھے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ویج اور نان ویج بریانی بہت پسند ہے جو کہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں ہر میرا جب بھی دِل کرتا ہے میں بنا لیتی ہوں اور اُس کو کھا لیتی ہوں اور مجھے میری امّی کے ہاتھ کی بنی کھیر اور آلو کے پراٹھی بہت پسند ہیں تو میں جب بھی میرا دِل کرتا ہے تو میں مما سے بول دیتی ہوں ممی بنا دو ممی بنا دیتی ہیں بہت ہی یمی بناتی ہیں میری ممی کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ گھر کے پراٹھے ہیں یہ بہت زیادہ لذیذ اتنے مزے کے سب تعریف کرتے ہیں اُن پراٹھوں کی اور مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں میں تو ہمیشہ آئے دِن آئے دِن کہتی ہوں مجھے بنا کر دیجیے میں تو کھاؤں گی وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں